हेल' औ नोंथांमोननि माबायावहाय जायगायाव जेनेबा क'क्राझाराव भुटाननि खमलाखौथ' मेल्ला मोनोना ओमफ्राय बबे बबे हाथायआवहाय मोनो जेनेबा जेरै ओमफ्राय बबेहाय दाम खमसिननि मोनो जेनेबा बुरजा बायनांगौब्ला बबेयाव बायोबा साबसिन जागोन खारिगाव बेयाव खमसिन मोनो नामा ओमफ्राय बे दायरेक्ट केस औ औ ओरैनो खेबसेनो गावसोरनि भुटानआव थांनानै बायहैनो हानायनि सुबिदा दंना गोया खेबसेनो गावसोरनि भुटान बरदार आव एबा गावसोरनियाव थांथारनानै बायहैनो हानाय जायोना जाया अ अ अ बिदिबो बायना लायनो हायोना होनबा होनब्लाथ' एसे खमनि मोनबोयोना गावसोरनिफ्राय बायहैबा औ औ औ बेखौनो ओमफ्राय गावसोरनिफ्राय लाबोबाथ' एसे खमाव मोनगोन ना हजों भुटाननिफ्राय गावसोरनिफ्राय लाबोबाथ' एसे खमाव मोनगोनना भुटानावथ' बिदि थांनानै लायोबा नोंथाङा माब्लाबा लायफेरबाय नामा बिसोरो के जि हिसाब फानो ना माबोरै फानो बा

अ अ अ थाइसे थाइनै बिदि हिसाब खालामोना औ औ औ ओरैनो बेसेबांसो आयदिया दं नामा एसे दामखौ औ औ औ बेसेबांसो औ औ ओमफ्राय ओमफ्राय जुदि लायनांगौबा नोंहा लायनो थांनो रोंगोन ना रोङा दोनलांनो हागोनना हाया बे भुटानाव थांनांगौबा औ औ अ अ जागोन दे होनबाना आङो माब्लाबा नोंथांनाव फन खालामफिनसिगोन आरो नों थांनो हायाबाबो सोरखौबा खिनथाना हरबानो जागोन दे औ दे